ہندوستان مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے اگر بات کی جائے ہندوستان کی تو ہندوستان میں بہت سی ایسی زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں سینکڑوں زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں لیکن اگر ہندوستان کے سرکاری سطح پر بات کی جائے تو صرف دو زبانیں ہی چلتی ہیں ہندی اور انگلش تھوڑی بہت کہیں حد درجے تک تھوڑی بہت بالکل آٹے میں نمک کے برابر شاید اُردو بھی کہیں بولی جاتی ہے ورنہ شاید نہیں پتہ کہ اُردو بھی زیادہ کہیں بولی جاتی ہے اور ہندوستان میں بہت سی مختلف زبانیں ہیں جن کو لوگ اپنی بات چیت میں استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں کنورسیشن میں استعمال کرتے ہیں اور آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں بہت سی لینگویج جیسے ملیالم ہے تیلگو ہے اور اِسی طریقے سے چنئی میں بولی جانے والی حیدر آباد میں بولی جانے والی اور بہت جگہ ایسے ڈفرینٹ جگہیں ہیں جہاں پر زبانیں بولی جاتی ہیں اور لوگ اُن کا استعمال کرتے ہیں اپنی بات چیت میں گفتگو میں اور گُجراتی ہے مراٹھی ہے بنگالی ہے آ پنجابی ہے اِس طریقے سے بہت مختلف مختلف زبانیں ہم لوگوں کے یہاں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں اور لوگ اُن کو سُنتے ہیں اور اُن سے بات چیت کرتے ہیں اور کوئی کوئی لینگویج اتنی میٹھی اور شیریں ہوتی ہے کہ سُن کر بہت مزہ آتا ہے